हाँ दी नमस्ते बताइए आपको क्या कैसी व्यवस्था चाहिए हमारे इधर बहुत सी व्यवस्था है अच्छा अच्छा हाँ हमारे इधर सारी व्यवस्था है हमारे रूम भी अच्छे हैं दो बी एच का रूम है उसमें बाथरूम है टॉलेट है टाईल्स भी लगे हुए हैं पंखे भी लगे हुए हैं गैलेरी भी अच्छी है बाहर टाइप में हमें भी बहुत अच्छी आते है प्राकृतिक रूप से और व्यवस्था है हमारे इधर खाने पीने की खाने पीने में आपको क्या चहिए खाने पीने में आप बताइए तो हम वैसे फिर देखें जी अच्छा आप लोग कितने लोग हैं पूरे अच्छा दस लोग हैं तो दस लोगों की व्यवस्था फिर हम करवा दें बिस्तर वगैरह सब चाहिए फिर सोने को जी जी ठीक है हम समझ रहे हैं फिर आप लोग मतलब दस लोग की फिर हम व्यवस्था करवा दे रहे हैं अपने ठीक है उसमें फ़िर हम दस लोग का खाना भी दे देंगे दाल चावल रोटी भाजी पनीर की भाजी है तेल मसाला ज़्यादा तो नहीं रहेगा न तेल मसाला ज़्यादा चहिए या फ़िर कम अच्छा जी जी रूम साफ़ है अच्छा रूम साफ़ सुथरा है आप एक बार देख लीजिएगा रूम कैसा है वहाँ पर अगर जैसा भी रहेगा तो आप बता दीजिएगा ठीक है ठीक है हम देख लेते हैं फ़िर हम ठीक है हम अपने भेजते हैं उनको बात कर कर कर ले रहे देख ले रहे आप लोग से एक बार आप उनसे सही से बता दीजिएगा फ़िर आप लोग की व्यवस्था हम सही से करवा दे रहे आप लोग रुक सकते हैं हमारे इधर सारी व्यवस्था है किसी भी चीज़ को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे इधर जी जी हाँ हाँ नहाने धोने का भी व्यवस्था सारा है बाथरूम वगैरह है इंग्लिश बाथरूम है नॉर्मल बाथरूम भी है सावर वगैरह लगा हुआ है गीजर भी लगा हुआ है आपको अगर गर्म पानी के ही चाहिए तो आप गर्म पानी भी से नहा सकती हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और हाँ हाँ पानी बिसलेरी का पानी हाँ है ठंडा पानी भी है और गीजर लगा है बाथरूम में हमारे ठीक ठीक दी नमस्ते